म्हाका फोटो काडपाची खूब आवड आसा म्हाका फोटो काडल्यार खूब सूख भोगता देखून हांव जायते फोटो काडटा म्हाका तरेकवार फोटो काडपाची संवय जशे फुलांची दर्याची सैमाची वेग वेगळे वावराची वेग वेगळे लोकांची पूण जेन्ना हांव हें फोटो काडटा सगळे फोटो म्हज्या मना सारके येयना देखून म्हाका खुबशे वेगवेगळे फोटो एडिटर एप हाची गरज पडटा जे फोटो हांव काडटा तेका आनी खूब रंगोवपाक तेका खूब तरेन सुंदर करपाक म्हाका हें एपाची गरज पडटा थोडे एप जे हांव हे फोटो सुंदर करपाक वापरता ते जावन आसा स्नेपसीड एडोब लायट रूम पिक्सल विसीओ पीकार्ट एडोब फोटोशॉप आफ्टर लायट कॅनवा फॅस ट्यून फिक्स द फोटो फोटो डायरेक्टर फोटोपिया कॅप्चर वन डिएक्सो फोटो लॅब गुगल फोटोज एडोब रिडर